सर मैंने एक ये भोजन औडर किया था आपके यहाँ से तो ये स्वैगी है उससे मैंने भोजन औडर किया था जो सर वो भोजन है उसकी गुणवत्ता है वो ठीक नहीं है उसमें जो ताज़ा भोजन है उसकी खुशबू नहीं आ रही है ये भोजन है वो मुझे सर वो पहले का बना हुआ दिया गया है जो पहले बना गया था ताज़ा भोजन नहीं है इस वजह से मुझे वो पसंद नहीं आया वो खाने में भी वो स्वादिष्ट नहीं है इस वजह से सर मुझे ये क्या है कि खाना अच्छा नहीं है तो मुझे बेस्ट करना पड़ा है मुझे खाना नहीं हुआ है तो सर मुझे ये खाना नहीं चाहिए मुझे अपने पैसे वापस चाहिए जो मैंने औडर किए थे तो कृपया करके सर आप मेरा जो है पैसे हैं उसको आप वापस कर दीजिए ये खाना आपका अच्छा नहीं है